हमको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था हमको किताब भी बहुत पसंद है बचपन में मैं किताब हिंदी की किताब पढ़ती थी हिंदी में कविता अविता हमको बहुत पसंद था इसलिए मैं पढ़ती थी अभी तो मेरे पास उतना किताब है नहीं थोड़ा बहुत है जो पढ़ लेती हूँ लेकिन पहले मुझको बहुत पढ़ने में अच्छा लगता था तो किताबें हिंदी की किताबें पढ़ती थी धार्मिक किताबें भी पढ़ती हूँ जैसे रामायण उमायण पहले और कहानी पढ़ती थी किताब जैसे कहानी चंद्रकांता की कहानी किताब छपी है उसमें उसको पढ़ती थी और पढ़ने के लिए तो हिंदी ही अच्छी लगती है पढ़ने में इतिहास उतिहास पढ़ती हूँ और समाजिक विज्ञान भी पढ़ी हूँ पढ़ने में भी अच्छा लगता है और मनोविज्ञान से भी पढ़ी हूँ तो मनोविज्ञान भी अच्छा लगता है पढ़ने में बोहौत अच्छा लगता है लेकिन सबसे प्रिय तो हिंदी है जो अभी भी पढ़ती हूँ हमारे पास हिंदी की किताबें हैं एक दो जो पढ़ती रहती हूँ उसमें कहानी उनी अच्छा लगती है और पढ़ भी लेती हूँ और इतिहास जो इतिहास के बारे में जानना होता तो इतिहास की किताबें पढ़ती हूँ जिसमें सब के कहानियाँ लिखी रहती है सब कैसे कैसे किसने शासक किया क्या किया उसके बारे में पढ़ना के रुचि होती है तो पढ़ लेते हैं और अच्छा भी लगता है पढ़ने में इसलिए पढ़ती हूँ इतिहास पढ़ने में बोहौत अच्छा लगता है इतिहास की कहानी बहुत लंबी लंबी है पुरनी समय से इतिहास चला आ रहा है तो उसकी किताबें भी पढ़ने में अच्छी लगती है